मूंखे सभिनी खां सुठो सब्जेक्ट इंग्लिश वणंदो हुओ आहे हुओ छोजे करे मुखे हुनमें रूचि हुई और मां ॿेअनि खे हाणे ग्रामर बि पढ़ाईंदी आहियां छोजे करे मूंखे हुनमें रूचि हुई हिन करे जाम सुठो लॻंदो और कठिन सभिनीनि खां ॾुखियो सब्जेक्ट मराठी लॻंदो हुओ छोजे करे मूंखे हुनमें रूचि न हूंदी हुई इन खां सुठी ॻाल्हि ईअं लॻंदी सभु फ्रेंड्स कॉपरेट थी करे हिक ॿिए खे मदद कंदा हुआ जो अॼुकल्ह जे जीअं दोस्ती यारनि में न आहे ऐं मूंखे अॼु ॾींहुं ताईं उहे दोस्तु यारु यादि आहिनि जेका की मुंहिंजी बेस्ट फ्रेंड आहे पूनम माथुर अञा ताईं टच में आहे अञा ताईं असां घुमणु करणु वेंदा आहियूं